आह कोण उलेता

हं हं हं हं तांकां म्हळ्यार एक तर तुयें तांकां तें इलॅक्ट्रीकल कुंपावण आस पय लायटिची वायर तो शॉक येत तें ते घाल्यार कोता येता हय हय गोव्हरमेंटा ताका जवळ जवळ नायन्टी पर्सेंट सब्सिडी मेळटा हय तुगें तुयें हे क्रिशीं कार्ड केला हां ना क्रिशीं कार्ड उल्ल्या पुरो क्रिशीं कार्ड आडे आयक तुगें जमीन कितली आसा आं आं मण्ट तितली आस इतली जाल्या मागी तें तुयें कितें करपा जाय पयले थंय एग्रीकल्चरा वचूंक जाय एग्रीकल्चर हातून डिपार्टमेंटाक आनी थंय वचून तांचे कडच्यान तें फोर्म घेवपा जाय आनी तांचे कडच्यान थंय पर्मिशन घेवपाक जाय की आपूण अशें यें करता आनी ताका लागून आपल्याक यें तुमी पर्मिशन दिवचें

हय हय मशीन आसा ताका ताका मोओ मशीन आसा बारीक पंप आसा त्या पंपान तें वखद मारपा जाता आता वखद बी सगळें आमचे कडेन मेयटा गॅरेंटी मयार वॉरेंटी गॅरेंटी म्हळ्यार ताका ताजेरय तुमका सब्सिडी मेळटा हय मशिनाचेर सब्सिडी मेळटा जाय तसलें आस तुमका मोटे प्रमाणान करपा जाय जाल्यार तें फाटीर घेवन मारपाचें तशें आसा हय ताका जवळ जवळ मानायक घेवचें पडटा तें मानाया फाटीं तें टाकी उरता ती टाकी आनी ताक बारीक मोटर उरत नी तो फाटी बांदपाची व्यवस्था आनी मागीर तो पंप हातान घेवपाचो आं तुमका तें तेन्ना मागीर सांगात बरें